हाँ हमने ज़रूर पढ़ी है एक किताब थी चुटकुले की किताब जो हमें पढ़ कर काफ़ी ज़्यादा हँसी आया था क्योंकि उसमें जो पात्र थे वह काफ़ी माज़ाक़िया पात्र थे और काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया वह चुटकुले कह रहे थे इसलिए मुझे यह सुनकर बहुत हँसी आई यह पढ़कर कि उसमें के जो पात्र थे वह ऐसे ऐसे काम कर दिया करते थे कि जिसे देखकर काफ़ी हँसी आती थी और वह सोचकर हम भी यह पढ़कर यह भी हम सोचते थे कि अगर ऐसा हम रियल लाइफ़ में करेंगे तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ नहीं करना चाहिए था और क्योंकि वह किताब मज़ाक़ की थी इसलिए चुटकुले की थी इसलिए हम स पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हँसी भी आई थी इसलिए हमने वह किताब पढ़ी थी